सोर बुंहरदों खामानिया माव लेबार मावनो नों मा मा गोरों औ लेबार आंनो नांगौ थेन दसजनसो नांबावगौ आंनोहाय हो मोनसे जायगायावहाय खालभार्ट ब्रिद्ज बानायदों ना सिसि नै बावहाय गोबां लेबार नांगौ थोआखै दा मा बे लेबारफ्रा ओरैबायदि मावनांगोन आतथानिफ्राय फैनानै फासथासिम औ बिनिफ्राय हजोंहाय अभार दिउथि दसथासिम मावनांगोन अभार दिउथिना आलदा मोननायसै हाजिराया बे सिमेन्ट बा बासन हेलपार जुदि मावोब्ला मा बिसोरो बिसिनि माबा आथ थाखा हाजिरा आतस' थाखा मोनगोन औ औ बे हेड मिस्थ्रिआ एक एक हाजार थाखा मोनगोन ओमफ्राय हेलपारफ्रा बिबो बे आतथाखाखौनो मोनगोन आरो औ औ दा मावनो हायो नोङो

औ अन्थाइबो गलायनांगोन अन्थाइ रुजुननानै रुजुननानैबो लांनांगोन बै बिल्डिं माबा बिल्डिं गोजौआवहाय दलां गोजौआव दे होमब्लालाय माथो मालानिफ्राय गाबोननिफ्राय फैजेनदो फुंनि आतथायावहायनो नोङो फै दे औ गाबोन आतथा फुंनियावनो फैनांगौ ओमफ्राय बिदिनो मावफुंजोब दे गासिखौबो ओमफ्राय मा मा लाबोफानांगौ जानाया गावबा गाव सिफिनि दे जानाया गावबा गाव सानजौफुनिया थफ्ला बोन ओंखाम संना लाबोखा ओमफ्राय बार' बार'थानिफ्राय एकथासिम रेस्त होगोन दा बे समावनो नोंसोर ओंखामखौ जानांगौ बिनिफ्राय आरो बि माबानि एक एकथा बारबानो मावफिननांगौ आरो आतथायावसो गगोन औ अभार दिउथिया बे आलदा मोनगोन औ दा बिनिफ्राय आरो मा दंबावो अभार दिउथिनि बे बायदि घन्टा घन्टा मोनसेआवहाय घन्टा हिसाबसो बियो घन्टा मोनसेआवहाय एकस' थाखा औ दे दे दे